हमर जे व्यक्तिगत लक्ष्य यए ओहिमे हम अभी शास्त्री द्वितीय खण्डमे अभी हम जे छै पढ़ि रहल छी आगाँ जा कऽ हम जे यए बी एड करब तकर बाद जे छै अहाँकेँ जा कऽ डिप्लोमा कए सकैत छी आगाँ जाए कऽ इएह हमर व्यक्तिगत लक्ष्य यए जे हमर अधिकसँ अधिक एहिमे सफलता प्राप्त करी हम आर आगाँ जाए कऽ हम जे छै से शिक्षक बनि कऽ हम अपन जे छै अहाँके विद्यार्थीकेँ अपन ज्ञान दए सकी आर केना हमर अथी आगाँ बढ़तै तकरा लेल कऽ हम जे छै अभी जागरूक भेल छी इएह हमर यए व्यक्तिगत लक्ष्य जे आगाँ केना हमरा बढ़नाइ यए